वैसे तो हिंदी भाषा में अनेक कहावतें और मुहावरे हैं किन्तु कुछ आम कहावत जैसे नाच न जाने आँगन टेढ़ा इसका मतलब यदि कोई कार्य करने का हमारा मन ही नहीं है तो हम विभिन्न प्रकार के उसमें खामियाँ निकालते है दूसरा इसमें मुहावरे भी कई पाए जाते हैं जैसे कि नौ दो ग्यारह होना यानि भाग जाना तो रोजमर्रा के जीवन में बातचीत के माध्यम से इन मुहावरें और कहावतों का उपयोग अधिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति रोज करता है इसलिए हिंदी भाषा का महत्व आम लोगों के जीवन में बहुत अधिक है जो कि कहावतें और मुहावरों की माध्यम से रोज मर्रा की बातचीत किया करते है